हीअं त ॾाढी शयूं आहिनि ॾाढी कलायूं आहिनि जेका ख़तम थी र्यूंहि आहिनि पर मूंखे हिन में जेका मुख्य थी लॻे उहा आहे हथ जी कढ़ाई या मिट्टीअ जा बासण या चमकंदड़ टाइलूं अॼु तव्हां अगरि कुझु बि ख़रीदण जे लाइ वञो था मार्केट में त जेका बि शइ तव्हांखे मिले थी उहे सभु मशीनी वर्क जी थींदी आहिनि ऐं हुन में उहा ॻाल्हि नथी थिए जीअं असांजे पुराणे ज़माने में माण्हू हथु जी कढ़ाई कंदा हुआ ऐं असांजी अचरक या असांजी जेका बि शौलूं वौलूं थींदियूं हुयूं उहे हेतरी सुंदरु ऐं ॾाढी टिकाऊ थींदियूं हुयूं असां सालो साल उहे शयूं पाए था सघां ऐं हुन खे असांखे हाणे जे ज़माने में जेका बि था वठूं उहे सभु ख़तम थी रहियो आहे हिकु साल या ॿ साले हुन जी थींदी आहे असां हुन सां वधीक नथा पाए सघूं ईअं ई मिट्टीअ जा बासण जे पहिरे ज़माने में जा माण्हू हूंदा हुआ उहे चवनि था चवंदा हुआ त मिट्टीअ जे बासण में ठाइण ऐं खाइण जी पंहिंजी ई ख़ुशी थींदी आहे पंहिंजी ही हुन जो सवादु थींदो आहे बट अॼु असां स्टील जा बासण या एल्युमियम जा बासण यूस कयूं हुन जो को बि फ़ाइदो कोन्हे ईअं ई पहिले पहिरियों जेका असां घरनि में या पंहिंजे दुकानुनि ते टाइलूं हणंदा हुआ उहे सभु पंहिंजे हथनि जी ठहियलु हूंदी हुयूं चमकंदड़ टाइलूं जेका बि हूंदी हुयूं उहे सभु माण्हू पी पाण ई ठाहींदा हुआ बट इहा बि हाणे मशीन जो थी वियो आहे त उहो बि अगरि हिकु बि टाइल टूटे त तव्हांखे उहो वरी न मिलंदी त हिन सभिनी खे बचाइण जी ॾाढी ज़रूरुत आहे